हॅलो आदित्या क्लासिक रॅस्टोरंटान लागला कॉल कितें जाले हांवें ऑर्डर केल्ली जेवणाची हां म्ह म्हाजे लोक जे येवपाचे आसले ते आतां कमी येला सो खूब अशे जेवण आसा तें उरला तें म्हाका व्हेस्ट करपाक बरें दिसना सो हांव कितें चित्ताले जे उरलेले जेवण आसा तें तुमी सपोज परत घेवपा पॉसीबल आसा जाल्यार तें तुमी घेवपाक शकता जर सपोज तशे केल्ले जाल्यार जेवणाची वेस्टेज आसा ती कमी जाता आसली आनी बरें जेवण तें तेजो कितें बरो उपयोग जावचो अशे म्हाका दिसता तें जे जेवण तेजो टेस्ट बी बरो आसा ताका लागून पाड करप हे शक्य म्हाका जायना म्हजे कडेन ताका लागून तुमी मातशें कितें तें म्हाका कळयात